हंजी हंजी किवी ऐ और एह् अपने संतरे ना सैब ना ए अपना नारयिल ऐ अपने तुसे लेना केह् ऐ और डब्बा लेना जा इक पीस लेने तुसे नेी नेई डब्बा लैना डब्बा तुसें गी पौना साढे छे सौ रपये दा और हा मैडम जी बोल्ला दे कुदे घरा ओह् तुस अच्छा घट्ट लाई लैगे किन्ना डब्बा लैना तुसें तुस आपूं अवा दे जां सब्जी कियां ऐ मटर ना खिरे ना ओह् अपनी शलगम ऐ शिमला मर्च ऐ कड़म ऐ हंजी अज आई फ्रैश साढ़ा रोज आंदा चलोई आओ आओ